पहले फोटू खिंचाया है दुकान पर वह तो फोटू एक हफ्ता बाद मिला है अपना धरे थे शादी की फोटू भी अच्छी है धरे हैं सह हैं अब तो बड़ा फोन हो गया है मोबाइल से खींचकर आपन चेहरा अपन देख लेते हैं तुरन्त का तुरन्त बहुत अच्छी फोटो भी है अब अब तो बड़ा फोन हो गया अब फोटू अब खींच लेंगे तुरन्त देखेगे पहले क्या फोटू है उसका बहुत सहजोग कइ के अब धरे हैं एक हफ्ता बाद मिल्त रहा है दुकान पर खिंचाते हैं तो अब तो अच्छा लग रहा है अब छोटे छोटे बच्चे की फोटू भी खींच लेते हैं मोबाइल से अब बड़ा फोन हो गया है उसपर तुरन्त देख सकते हैं पहले दुकान पर जाकर खिचाएगी तो एक हफ्ता बाद जाएगी तो मिलेगा तब लाइके देखेंगे तब सहजोग कर के फोटू फिर उसको बना के धरेगी अच्छे से धरेंगे तब देखेंगे अब तो मोम फ़ोन हो गया तो तुरन्त तुरन्त देखो फोन खींचो मोबाइल से तो उसको देख लेना अब चेहरा तुरन्त